मड़ो दिक्खो हां में थुआड़ियै हट्टियै कशा ना इन्ने मेकअप प्रोडैक्ट लैते हे में मस्कारा लैता हा में एह् लैती ही में ओह् लैती ही में ओह् कीता हा में ओह् कीता हा बड़ी सारियां चीज़ां लैतियां हियां मेकअप दी लिपस्टिक दे इन्ने शेड लैते दे हे में थुआड़ी हट्टियै कशा बिंदियै दे पत्ते लैते दे हे संदूर लैते दा हा ब्लशर लैते दा हा कजला लैते दा हा फाउंडेशन दी बोतलां लैती दियां इन्ना समान लैता में मड़ो मिगी इक चीज़ जे बी ऐ इक होंदा नी कि चलो एह् चीज़ शैल नीं ऐ सारियां चीजां इन्नियां शैल सारियां चीजां मतलब लगदा लगदा नी ऐ कि ओह् फर्स्ट कापी ऐ सकेंड कापी ऐ थर्ड कापी ऐ इक इक प्रोडैक्ट इक इक चीज़ इन्नी शैल थुआढ़ी हट्टी हट्टी दी कसम ऐ मिगी पती नी ऐहा निगी मेरियें स्हेलियै सनाया इत्थुआं लैआं समान ते मिगी नी उमीद ही इन्ना शैल समान थ्होना ओह् फ्ही बी में थुआढ़ी हट्टिया इन्ना समान लैता मड़ो तुसें पैसे बी रेआत कीते तुसें शैल मिगी चीजां बी दित्तियां थुआड़ी सारे समानै दी शैल इ'यां फाउंडेशन लामां ओह् बी शैल ऐ इ'यां पानी जान फाउंडेशनां होंदियां अद्धी हट्टी दियां ओह् बी नी ऐ इक शैल काजल इन्ना शैल ओह् मिटदा बी नी ऐ सौक्खा मूंह् बी इ'यां धोना फाउंडेशन बी इ'यां नेईं निकलदी ऐ कन्नै बिंदी बी इन्नी शैल सोह्नी बड़ियां बड़ियां बिंदियां ते उं'दे कन्नै गोंद लग्गे दा होंदा बिंदियें ओह् बी शैल मत्थै उप्पर नेईं निकलदी शैल इकदम मस्कारा बी शैल बड़ियां बड़ियां इयां आईलैशसां होई जंदियां कन्नै सारा किस इन्ना शैल ब्लशर बी शैल इ'यां शैल रंग ऐ ज्यादा लाल लाल नी लगदा उत्थे लाइयै गालें उप्पर लाइयै सारा किश शैल इन्ना शैल मतलब सारा मेकअप दा समान मिगी उमीद निही इन्ना शैल थ्होना ब फ्ही बी इन्ना शैल थ्होई गेआ मतलब मिगी उमीद नेही क्योंकि ब्रैंड होंदा जेह्कड़ा फ्ही फस्ट कापी होंदी उ'यै शैल होंदी इ'यां फस्ट सकैंड थर्ड कापी कुत्थें शैल होंदियां फ्ही बी थुआड़ी हट्टिया में इन्ना समान लैता होर इक बी समान इयां खराब निहा शैल हा सारा किश शैल हा इन्ना मतलब मिगी उमीद निही ब सब कुछ शैल हा ते आ'ऊं बड़ी खुश होई हून आ'ऊं अपनी चार स्हेलियें होरे गी सनाया थुहाड़ी हट्टिया उनै बी आना समान लैने गी तुस मेरी बेज़ती नी कराएओ शैल शैल समान देओ उ'नेंगी कीजे में शैल लैता में चाह्न्नी उनें ई बी शैल थहोऐ थुआड़ी जे बी ऐ तां में उ'नेंगी थुआढ़ी हट्टियै दा रेफरेंस दित्ता दा तुस प्लीज उनें बी शैल डील करेओ उंदे कन्नै होर शैल करियै शैल समान देओ उ'नेंगी आ'ऊं बड़ी खुश ऐं ओह् बी खुश होइयै जान घरै गी